पिछलै साल मेरियै भैनां दा जन्म दिन हा ते में उसी पोईट्री लिखियै गिफ्ट दित्ती ते उसी नी बड़ा जादा पसंद आया में अप्पूं लिखी दी ही पोईट्री ते में उसी गिफ्ट कार्ड बनाईयै ते पोईट्री कुदै शा उसी लेईयै दित्ती ते उसी ओह् बड़ी जादा पसंद आई